جی ضرور میں اپنی پڑھائی کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں میری ابتدائی تعلیم دلی کی سرکاری اسکول میں ہوئی سرکاری اسکول کا انتخاب میرے گھر والوں نے میرے لیے اس لیے کیا کیونکہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم بہت اچھی دی جاتی تھی میں نے بارہ تک کی تعلیم سرکاری دلی کے سرکاری اسکول میں حاصل کی اس کے بعد میں نے گریجویشن کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اپلائی کیا اور میں میرا ایڈمیشن جامعہ کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں گریجویشن کے لیے منتخب کیا گیا اور میں جامعہ میں ہسٹری ہسٹری سے بی اے کر رہا ہوں